आजके समय में मौसम का कोई भरोसा नहीं है मौसम कभी भी बदलता रहता है कभी भी बारिश कभी भी हवाएँ कभी भी ओलावृष्टि होती है जिसके कारण हमारे किसान बहुत ही परेशान हैं और उनकी फ़सल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कई बार तो जब फ़सल पूरी खड़ी पककर तैयार हो जाती है काटने के लिए उसी समय ओलावृष्टि होती है जिसके कारण पूरी खड़ी फ़सल नुकसान हो जाता है और वह कुछ भी हमारी वापरने लायक नहीं रहती हे जिसके कारण किसान की पूरी महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाता है और वह कुछ भी कमाई नहीं कर पाता है कई बार तो किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है वह क़र्ज़े में इतना डूब जाता है कि वो चार अपनी अपनी इतनी जो फ़सल उगाने में उसने जो लागत लगाई है वह भी पूरी नहीं कर पाता है और वह क़र्ज़ में डूबता चला जाता है तो उसे कई बार आत्महत्या करने पर भी मजबूर होना पड़ता है इन सबसे निपटने के लिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा और ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे और मौसम में बदलाव ना आ सके हम अपने मौसम के बदलाव के कारण ही खाने पीने और सब चीज़ों में परेशानी महसूस करते हैं स्वास्थ्य गिरता जाता है और किसान को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों से